اتر پردیش میں کاروباری شعبے مختلف صنعتوں اور شعبوں کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کے ذریعے ترقی کرتے ہیں یہاں کچھ اہم طریقے ہم بیان کر رہے ہیں جن سے کاروباری شعبے تعاون کرتے ہیں وینچر کیپیٹل فارمز کاروباریوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں جو مستقبل میں بڑی کامیابی کی صلاحیت رکھتے ہیں اتر پردیش کے کاروباری شعبے وینچر کیپیٹل فرمز کے ساتھ شراکت داری کر کے مالی معاونت حاصل کرتے ہیں جو انہیں اپنی کمپنیوں کو بڑھانے اور ترقی دینے میں مدد کرتی ہیں مشترکہ منصوبے کاروباری اداروں کو دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وسائل اور مہارت کو مشترکہ طور پر استعمال کر سکیں اور اس سے دونوں پاٹنرس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں کاروباری میلوں اور نمائشوں میں شرکت کر کے کاروبار اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اس سے نئی گاہکوں کو تلاش اور کاروباری شراکت داری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری کر کے کاروبار نئی تحقیق تربیت یافتہ افرادی قوت اور جدید ترین ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرتے ہیں یہ شراکت داریاں کاروبار کو بہتر بنانے اور نئی اختراعات کرنے میں مدد کرتی ہیں اتر پردیش حکومت کی طرف سے مختلف اسکیمیں اور پالیسیاں بھی متعارف کروائی گئی ہیں جو کاروباروں کو مالی تکنیکی اور لاجسٹک مدد فراہم کرتی ہیں جیسے ایک ضلع ایک پروڈکٹ اسکیم جو مقامی مصنوعات کو فروغ دیتی ہے ان مختلف اقدامات اور شراکت داریوں کے ذریعے اتر پردیش کی کے کاروباری شعبے نے نہ صرف اپنی صنعتوں کو فروغ دیتے ہیں بلکہ ریاست کی مجموعی اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہے